हैलो सर नमस्कार मैं अंकित चिंचिले बालाघाट प्रेमनगर से बोल रहा था क्या मेरी बात कौशल ट्रैवल्स से हो रही है जी सर मुझे एक जानकारी लेनी था सर जो अपने पास छोटे और मध्यम आकार की कारें उपलब्ध हैं क्या अच्छा अच्छा हाँ सर तो इसमें थोड़ा छोटे और जो मध्यम है इनकी कीमतों में कुछ अंतर हाँ हाँ नहीं नहीं सर एक्चुअली क्या है मुझे अपने पास के जो पर्यटन स्थल है न वहाँ पर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाना था यानि पास के बोलना चाहे तो यही समझ लो कि मंडला जाना था कान्हा नेशनल पार्क तक नहीं ये छोटे में यानि बोला जाए तो हम फ़ैमिली में चार लोग हैं अच्छा अच्छा हाँ सर छोटे परिवार में हम चार लोग हैं हमें छोटी इसमें अच्छा अच्छा जी जी सर जी सर और सर इसमें जैसे जो छोटी कैब है तो मेरे परिवार में चार सदस्य तो इसका क्या बजट वगैरह बन जाएगा अच्छा सर कम वगैरह नहीं होगा क्या इसमें कुछ और सर जैसे मानो दो एक्सट्रा अपन ने अपने साथी लोगों को रख लिए तो इसमें जो मध्यम आकर की कैब है उसमें फिर बजट कितना पड़ जाएगा अपने को लगभग अच्छा अच्छा हाँ सर हाँ मुझे तो सर कान्हा नेशनल पार्क के लिए मतलब कल ही निकलना पड़ेगा सुबह हाँ सर ओके सर बजट की लगभग कितना